बोल रहे हैं ये आप पेड़ का नर्सरी अच्छा हर कोई कीकर मिल जाएगा अच्छा अच्छा ये सब का रेट क्या है हाँ जैसे आम के पेड़ का रेट क्या है अमरूद के क्या रेट है नारियल के पेड़ का क्या रेट है सागवान के पेड़ का क्या रेट है बताइगा तब ना आज हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना है तो हमको लेना है ज़्यादा पेड़ लेना है जोड़े में कि एक ठो में अच्छा एक ठो में तो ज़्यादा लेने हाँ हाँ तो ज़्यादा लेने पर डिस्काउंट होगा ना कम हो जाएगा ना अच्छा ये नरसरी आपका है कहाँ पर अच्छा अच्छा अब बहुत सारे पेड़ आपके पास उपलब्ध होंगे तो होगा ना अच्छा अच्छा तो आप वहाँ पर कितना बजे जाते हैं अच्छा अच्छा और आपका इस्टाफ भी वहाँ पर रहता है ना कोई इस्टाफ रहता है अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है हम कल देखते हैं आपका नंबर यही है ना अच्छा देख लेंगे देख लेते हैं कितना कैसे यदि हमको लगाना है कितना क्या लगता है जितने पीस लगते हैं वहाँ चल के देख लेते हैं देख लेने के बाद ठीक है आपको हम कॉल कर देंगे जब हम आएँगे ना तो आपको हम कॉल कर के बात देंगे कि हम आ रहे हैं

हम आएँगे तो हम बता देंगे हम देख लेंगे कि कैसे क्या है है ना उस हिसाब से उस हाँ हाँ वह तो चाहिए ही ना जैसे कि पेड़ लगाने के लिए तो हाँ सब दवा तो फिर चाहिए ही उसका खाद सब कुछ हो जाए सब कुछ चाहिए ना अच्छा अच्छा फिर तो बहुत अच्छी बात है यह हम आप से कल मिलते हैं आ कर के कल हम फ़ोन कर लेंगे आपको सुबह में एक बार हाँ हाँ हम कॉल आपको करेंगे जिस टाइम में जब हम आने लगेंगे ना तो सुबह में एक बार आपके हम दस दस ग्यारह के बीच में आपको एक कॉल करेंगे हाँ जब तक है